में अदर स्टेट च ताइयें जन्ना होन्ना कि मीं ना इत्थे अपनी स्टेट च समान सस्ता हैनी मिलदा में बेचना होन्ना ऐलैक्ट्रानिक समान ते ओह् समान इत्थे हल्ली सस्ता इद्धर मैंह्गा बड़ा होंदा ऐ में पंजाब च जेइयै में उत्थे प्राफिट लब्भी जंदा मीं अलग अलग स्टेट च जन्ना होन्नां उत्थे मिगी समान लेइयै आना होन्ना उत्थे न समान सस्ता मिलदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि मीं जिसले समान बेचना होन्ना मिगी प्रोफिट होंदा इक ते कन्नै अलग अलग जगह् घूमियै आना ते इक में समान लेई आना अदर स्टेटे च जान दा मजा कुछ होर होंदा लोक बातचीत करियै दिक्खी लैन्ने मनुक्खै कन्नै मजा आंदा लोकें कन्नै बातचीत करन दा ते उसदे बाद कि जिसलै में सामन लेयाना ते समान दा कोई बक्खरा फायदा होंदा ओह्दा मीं समान दा अद्धो अद्ध रेट बची जंदा में तां जन्ना होन्ना क्योंकि जि'यां दिक्खो में इत्थें में चीज बेचगा ज्हार रपेऽ दी में उत्थुआं छे सौ सत्त सौ रपेऽ दी पौनी मिगी चार सौ रपेऽ दा प्राफिट होई जाना ते एह्दे कन्नै कि मीं पैसे बची जांदे बचगङ जिसले पैसे ते उसलै मिगी प्राफिट होई जाना जिसलै प्राफिट होई गेआ ते में अग्गें होर समान लेई आना ते मिगी होर प्राफिट होंदा जंदा में बेचदा जन्ना ओह्दे कन्नै कि में बाह्र दा तां बेनीफिट मता ऐ अदर स्टेटें च जान दा फिर में ट्रैवलिंग करना होन्ना मतलब कि अहें घूमन जंदे रौह्न्ने होन्ने कदें हिमाचल चली जाओ कदें अमृतसर चली गे कदें कुतै चली गे कदै यू पी चली जन्ना में में अलग अलग जगह च घूमदा रौह्न्ना होन्नां अपना स्टेट बी जंदे रौह्न्ने होन्ने जियां श्रीनगर होई गेआ लेह् लदाख होई गे अपनी स्टेट च बी जंदे रौह्न्ने होन्ने ते एह्दे कन्नै केह् सानूं मजा आंदा अलग अलग स्टेट च जान दा ते बाइक उपर ट्रैवलिंग बी करने दा मजा आंदा ते मिगी ज्यादा म्हौल बाइक उप्पर गै आंदा प्हाड़ी इलाके जाना होऐ न ते मिगी प्हाड़ी इलाके च बाइक लेइयै जान दा मजा आंदा ऐ ते जे में इ'यां जाना होऐ कुतै ते बस च बस नेईं अपनी गड्डी लेइयै जाना गड्डी लेई बी मजा आंदा कोई अदर स्टेट च जाना होऐ ते एह् हे कि तंगी नेईं कोई होंदी ऐ कोई तंगी नेईं होंदी ना कोई कुछ ना कोई ओह् अग्गें पिच्छें सफर च सिर पीड़ होंदी अपने सब अपने मजे कन्नै जाना अपने मजे कन्नै घूमना अलग अलग स्टेट च अलग अलग जगह अलग अलग पिंड दिक्खने अलग अलग जगह् दिक्खनियां प्हाड़ी इलाके दिक्खने न च कुतै कुतै चली गे ते उत्थे उत्थे चली जाना जित्थे जित्थे मजा औग गोल्डन टैंपल चली जाना अलग अलग यू पी चली जाना महाराश्ट्रा चली जाना अलग अलग स्टेट न बड़ियां अच्छियां स्टेटां न जियां केदारनाथ चली जाना फिर अपने इद्धर अहें आई गे अपनी स्टेट च ते बैष्णो माता चली जाना ते होर कुतै चली जाना ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि सानूं मजा औंदा ऐ अस अग्गें पिच्छें घूमचै साढ़े केह् ऐ मजा बड़ा आंदा ते फिर इ'यां खरा खरा लगदा थोह्ड़ा जेहा फ्ही थोह्ड़ा शांति मिलदी दिमाकै ते इ'यां ते में बेह्ला गै रौहन्ना ते इ'यां घूमी आना होन्ना अगर कदें कदें ट्रैवल करी औन्ना होन्ना में ते स्टेट कंट्री अदर स्टेट च में घूमी घामियै आई जन्ना होन्ना ते उत्थें केह् होंदा कि मजा आंदा थोह्ड़ा बहुत ते में चलो कोई गल्ल नेईं ते मजा आई जंदा ते कुतै अग्गें पिच्छें जान दा बस इ'यै होंदा होर केह् होंदा ते अग्गें पिच्छें घूमने दा इ'यै मजा होंदा कि असें दोस्तें दास्तें कन्नै जाचै गड्डी गुड्डी लेइयै जाचै ते जे असें राइडिंग करनी ऐ ते मोटरसाइकल लेइयै चली जाचै मतलब अगर प्हाड़ी पूड़ी इलाके दिक्खने ऐ फोटो फाटो शूट करनी ऐ ते वीडियू शूट करनी हे ते अहें मोटरसाइकल लेई जाई सकने आं इक अलग मजा आंदा ओह्दे बिच्च गड्डी लेइयै बी जाई सकने आं गड्डी च बक्खरा मजा औंदा गड्डी च बक्खरा मजा औंदा कि सानूं मजा तां करियै आंदा गड्डी च गाने लाइयै जाई सकने आं ते अग्गें पिच्छें कुदै दूर दार जाना होऐ ते गड्डी लेइयै बंदा चली जंदा ऐ ते इस कारण असें अलग अलग स्टेट च जन्ने आं ट्रैवल करने आं होर सानूं मतलब कि बड़ी बड़ी अलग अलग जगह् जन्ने होन्ने आं असें अलग अलग कंट्री बी जन्ने आं जियां उद्धर होई गेई यूरोप होई गेई जियां आरमानिया होई गेई ऐ अलग अलग कंट्रियें च घूमी आन्ने आं दुबई होई गेआ अस जंदू घूमी आन्ने ते मजा आई जंदा थोह्ड़ा बोह्ता ते तां असें अग्गें पिच्छें जन्ने होन्ने आं बाह्र अदर स्टेट च समान सूमन लेआने होन्ने आं मजा आई जंदा थोह्ड़ा बहुत होर केह् करना होर कोई कम्म ते ओह् निं होंदा ऐ ते बस बाकी सब ठीक ऐ घूमी फिरी ओन्ने ते मजा आई जंदा ते बस बाकी सब ठीक